हमर सभके गाममे अपराध इएहसब होइ यऽ नवयुवकसभ मरि जाइ यऽ इएह अपराध होइ यऽ बेरोजगारी यऽ बेरोजगारीके कि करत कोनो रोजगार नहि यऽ रोजगार किछु करत किछु रोजगार नहि करैए दारू पिबैए नशाँ भी करैए गुटखा खाइ यऽ अहीसबमे लोक मरि जाइ यऽ मरि जाइ यऽ अपराध भेल अपराध भेल आब तऽ कि करब इएहसब